म्हाका इलेक्ट्रोनीक आवृत्ती पेक्षा हातांत धरून वाचपाचें पुस्तक हांव पसंद करता कित्याक तर इलेक्ट्रोनीक आवृती जेन्ना आमी ती जेन्ना आमी प्रेफर करता तेन्ना एकतर आमकां नेटवर्क सारको आसपाक जाय नेटवर्क जर ना जाल्यार मागीर आमकां वाचपाक थंय अडचण जावंक शकता आनी इलेक्ट्रोनीक आवृत्ती ही जेन्ना आमी प्रेफर करून वाचपाक वयता तसो तेन्ना तो आमच्या दोळ्यांचेर परिणाम जाता आनी दोळ्यांचेर परिणाम जाल्ले कारणान मागीर आमकां खूब त्रास जाता तर तेच्या खातीर हातांन धरून पुस्तकां हांव सदांच पसंद करता आनी ती जेन्ना वाचता तेन्ना जसो आमकां अनुभव मेळटा तेन्ना जशें आमकां वाचतकच जें आमकां मनांक जें आमकां समजता तशें आमकां इलेक्ट्रोनीक जेन्ना आमी आवृत्ती वाचपाक सोदतात तशें आमकां थंय वाचपाक जसो हातांन धरून पुस्तक वाचूंन मेळटा अनुभव तसो इलेक्ट्रोनीक आवृत्तीन आमकां मेळना आनी पयलें म्हणजे पयलीचे लोक जे आशिल्ले ते हातांन पुस्तक घेवनच वाचताले आनी तेका लागून तेंका तितलोय कांय दोळ्यांचो प्रोब्लेम नासलो मागीर तेंका वाचूंन जी तेंका बुध्द मेळटाली किंवा तेतूंतल्यान तेंका जो कितें अणभव मेळटालो तसो तेंका आताचें भु आताचें कितें जाता इलेक्ट्रोनीक आवृत्ती आमी जेन्ना वाचपाक वयता तेन्ना मोबायलाचेर जावं लेपटोपाचेर आमी वाचता मागीर कितेंय बेटरी सोपली किंवा आनी कितें अडचण जाली जाल्यार तें आमकां ब्रेक पडटा आनी मदीं मागीर ब्रेक पडले कारणान तो जो फ्लो आसा तो आमचे खंय तरी ब्रेक जाता आनी मागीर आमी जें कितें वाचता तें आमकां तितलें आमकां तितलें परेंत म्हणजे जितलें आमकां कळपाक जाय तितलें आमकां खंय तरी आमच्या पर्यंत पावपाक शकना खंय तरी गेप गेप पडटा मदीं सो तेच्या खातीर हातांन धरून जें आमी पुस्तक जेन्ना वाचता ताका एक फ्लो उरता आनी आमी जेन्ना तें वाचता तेन्ना आमकां सारको तो बऱ्या भशेन सारकें आमी तें समजोन घेवूं शकतात आनी तेच्या बरोबर जेन्ना आमी मोबायलाचेर इलेक्ट्रोनीक आवृत्तीन जेन्ना आमी वाचपाक वयता तेन्ना कितें जाता तर इतर सुद्दां एप आसता तर तेज्या वयल्यान जेन्ना आमकां तेच्या खातीर कितें जाता जेन्ना आमी वाचता तेन्ना कितें नोटिफिकेशन आयलें किंवा आनी कितें बी मेसेज आयली किंवां कोणाचो फोन आयलो जाल्यार हें सगळे डिस्टरबनसीस जावन आमकां एक जे वाचनाक एक ब्रेक कसो पडटा म्हणून कितें जाता तर जें आमकां आमी वाचता तेतून आमकां खंयतरी तो फ्लो उरना आनी तेका लागून आमचें वाचप जें आसा तें तितलें आमकां सारकें आमकां जाय तशें तेतूंतल्यान कितें घेवपाचें आसा तें आमच्या मेरेन पावपाक शकना जरी आमी तें वाचता तरी आमचें लक्ष तेचेर उरना